हूअं त अॼ जे टैक्नोलॉजी जी ज़माने में टैलीमैडिसन जो उपयोग जिते किथे कयो थो वञे पर असांजे राज्य में टैलीमैडिसिन जो उपयोग ॾाढो ज़्यादा कयो वेंदो आहे असां इन सां छा थींदो आहे छो की असांजो राज्य ॾाढो नंढो ॾाढो नंढो आहे कटनी राज्य ॾाढो नंढो आहे मतिलबु एमपी राज्य में आहियूं असां उन ज़िले में कटनी में ॾाढो नंढो आहे उहो त असांखे एॾियूं सुविधाऊं हिते न मिलंदियूं आहिनि जंहिंजे करे असांखे ॿाहिरा दवाऊं घुराइणी पवंदियूं आहिनि असां डायरेक्ट पंहिंजे डॉक्टरनि सां सलाहु वठी करे असांजी दवाऊं ॿाहिरा घुराए सघंदा आहियूं जीअं की कोई नशो तो करे या कोई तम्बाकूअ जी आदत आहे त उन खे असां छॾाइणो आहे त असां उन खे थोरो भई ॾह ॿारहं किलोमीटर परिते वञी करे उहो इलाज नथो कराए सघे त असां उन जी दवाऊं बि सलाहु करे बी एस ई जे डॉक्टर खां सलाहु वठी करे असां उन्हनि जी दवाऊं घर वेठे घुराए सघंदा आहियूं जंहिंसां असांखे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे ऐं असांजी देश में बि हाणे इहो शुरू थी वियो आहे मौनिटरिंग जे द्वारा बि ॾाढा तरहनि जा इलाज अॼुकल्ह थी विया आहिनि प्राइवेट सरकारियुनि में त प्राइवेट अस्पतालियुनि में त इहे सभु मशीनियुनि जे द्वारा जल्दी करे था वठनि पिया ऐं ॿाहिरां दवाऊं बि असांखे घुराए ॾींदा आहिनि पोइ पाण असांखे घटि रेट में घटि सुठी दवाऊं ऐं सरकारु ॾाढी तरह जा अहिड़ा हाणे संजीवनी हॉस्पिटल वग़ैरह खुलिया अथनि जंहिंमें असांजे लाइ उहे इलाजु निशुल्क हूंदा आहिनि उहे दवाऊं उते असांखे मिली वेंदियूं आहिनि